हाँ जी कौन बोल रहा है जी बोलिए क्या एडभाइस चाहिए थी आपको

मैं आ ले मिल सकती हूँ आज कल सुबह हाँ आजकल फ्रैंगिपानी टयूलिप वगैरह फ़्लावर्स वगैरह ज़्यादा मांगे जा रहे है आजकल हल्दी डेकोरेशन के लिए भी फ्रैंगिपानी फूल का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है गेंदा तो पुराना हो चुका है तो वो सब ज़्यादा उस से डेकोरेशन नहीं करवाते हैं क्योंकि बहुत पुराना हो गया है और उसमे आने लगता है आजकल एसथेटिक चीज़ों का ज़माना चल रहा है जो या वगैरह कुछ कुछ नए फूलों वगैरह का ट्रेंड चल रहा है जिसमे डेकोरेशन काफी अच्छा लगता है पेड़ पत्ते टयूलिप वगैरह यूज कीजिए आप भी टयूलिप हाँ हमारे यहाँ तो खुद पर अच्छे अच्छे क्वालिटी के हैं पिंक कलर के है रेड कलर के है पर्पल कलर के हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं फ्रैंगिपानी वगैरा जो हल्दी वगैरा फ़ंक्शन मे काफी अच्छे लगते हैं और येलो कलर के सनफ़्लावर आपने देखे ही होंगे कितने अच्छे लगते हैं उन सबको मिक्स अप कर के डेकोरेशन के लिए आप अलग अलग तरीके से फ़्लावर्स वगैरह ले सकती हैं और यहाँ पर हमारे यहाँ ऑफ़र्स भी चल रहे हैं काफी अच्छी क्वालिटी के फूल आपको कम बजट में मिल जाएंगे जो डेकोरेशन के लिए काफी उपयोग में आएंगे आपके आप बता सकती हैं कि मतलब किस टाइप के डेकोरेशन के लिए आपको चाहिए वेडिंग में कौन कौन सा फ़ंक्शंस है क्या है तो आप वो सब हमसे डिस्कस कर सकती हैं तो आप तो दोस्त हैं और जी जी तो आप कभी ऑफ़िस आइए और हमसे डिस्कसन कीजिए ओके तो मैं आपको सारे फूल वगैरह की डिटेल दूँगी फ़ंक्शंस के थोड़े से मैं मेरे पास फोटो वगैरह हैं वो लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने प्रोग्राम तो वगैरह वगैरह आपको दिखा देंगे तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा ठीक है